جی آپ نے یہ مجھ سے پوچھا کہ آپ اسلامک اسٹڈیز میں کیوں آئے ہیں کیونکہ میرا سفر ہی کیوں ہی اسی اسلامک اسٹڈیز ہی سے ہوا ہے اگر میں کہوں کہ میں اسلام کو چاہتا ہوں پڑھنے کے لیے تو یہ بات صحیح ہوگی کیونکہ جو ہے میں نے حفظ کیا ہے اعظم گڑھ سے اور پھر اس کے بعد میرا جو سفر رہا ہے مدرسے کا وہ میں نے جو ہے مدرسے سے عالمیت اور فضیلت مدرسۃ الاصلاح سے کیا ہے اور پھر اس کے بعد میں یہاں اسلامک اسٹڈیز میں آیا تو میرا جو ہے اسلامک اسٹڈیز کو یہاں جو اسلامک اسٹڈیز ہے یہ ایکچولی جو ہے یہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے اسلامی تاریخ پہ فوکس کرایا جاتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسلامی تاریخ کو جان کر اسلامیات پر اور اسلامی تاریخ پر کام کروں اس طریقے سے جس طریقے سے جو ہے مقدمہ ابن خلدون لکھ کر کے یہ میسج دیا کہ تاریخ کو کیسے لکھا جائے جو نظریہ پیش کیا ہے تاریخ کے لکھنے کا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جس طریقے سے انہوں نے آٹھ جو ہے تاریخ کو پرکھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے تاریخ میں جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے اور اس سے بچا جائے بس اسی چیز کو میں لیتے ہوئے میں یہ کوشش کروں گا کہ میں اسلامی تاریخ کو اس طریقے سے بیان کروں کہ اس میں جھوٹی روایات جھوٹے قصے اور من گھڑت روایتیں اس میں نہ داخل ہوں کیونکہ بہت سارے جو ہے من گھڑت احادیث کے ذریعے سے من گھڑت جو ہے لوگوں کی سنی سنائی بات پر جو ہے عمل کر کے اس اس کو نقل کر دینا اس کو پڑھ کر کے سن کر کے اس کو نقل کر دیتے ہیں لوگ تو میں اس چیز سے ہٹ کر کے کام کرنا چاہتا ہوں البتہ یہ بات تو صحیح ہے اپنی جگہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابن خلدون نے جو مقدمہ لکھا وہ تو بہت زبردست ہے انہوں نے جو تاریخ آٹھ وہ پیش کیے ہیں کہ جو ہے تاریخ کو کس طریقے سے لکھنا چاہیے اور تاریخ پہ جو کام کر رہا ہو تاریخ لکھنے والا اس کو کیسے جھوٹ سے بچنا چاہیے اور اسے تاریخ لکھنے میں کن چیزوں کے ذریعات کا سامنا رکھنا چاہیے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن جو انہوں نے کام کیا ہے جیسے انہوں نے کام کیا ہے کہ جو ہے کس طریقے سے کس طریقے سے جو ہے لکھا جائے تو انہوں نے لکھ دیا لیکن انہوں نے جب تاریخ لکھنا شروع کی تو اس میں کہیں گڈبڈ کر دیا تو اس اس طریقے سے مجھے بچنا ہے اور اسلامی تاریخ کو جو ہے پڑھ پڑھنا ہے اور پڑھنا بھی اور لکھنا بھی اسلامی تاریخ کو لوگوں سے روشناس بھی کرانا ہے اس یہ میرا کام ہے یہی میری چند خواہشات تھی جس کا اظہار میں نے آپ سے کیا والسلام